चार्जर खरीदे खरीदने के बाद दुकानदार वारंटी दिया कि ये छः महीने तक ठीक ठाक रहेगा अच्छा रहेगा खराब होगा तो हम बदल देंगे दोबारे जब उसके पास गए तो वो लाने के बाद गर्म हो जाता था कभी बीच से मरियाता था तार कभी उसको जो है पिन खराब हो जाता था चार्जर गर्म होता था बदलने के लिए पहुँचे तो वो बदल तो दिया फिर वस उसी परिस्थिति में आ गया हमारे पास दूसरा भी जिससे वह पैसा हमारा व्यर्थ गया बिजली भी खर्च हुआ और इधर चार्जर में भी पैसा लगा मशीन चार्ज नहीं दे देता है चार्ज कैसे होगा वो तो कभी तो पिन खराब है कभी तो बीच से तार उड़ जाता है गल जाता है कभी तो वो जो है सो चार्जर वो चार्ज उठा नहीं करता उठाता ही नहीं है अब इस हालत में हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बार बार खराब होने के कारण दौड़ना भी पड़ता है काम बंद हो जाता है दूसरा दूसरा काम भी जीवन के लिए करना चाहे तो वो भी नहीं हो पाता दौड़ दौड़कर दुकान पर जाते जाते हम तबाह है जिससे कि हमारा कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाता है और सामान भी हमारा मशीन भी ठीक नहीं है मोबाइल भी ठीक नहीं होता है इस तरह की घटिया समानों का यूज होता है जिस तरह से लोग पैसा ठगने पर उतारू बने हुए हैं हमको यही महसूस होता है कि हमारा पैसा ठगा जाता है और हमारा पैसा व्यर्थ खर्ज होता है जिससे कि हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दुकानदारों की ये स्थिति है जो खराब समान डुप्लिकेट सामान ही बेचा करते हैं जिससे की हमको और हमारे जैसे अनेक लोगों को भी इसी तरह परेशानी होती होगी जिस तरह हमें होती है यहाँ किसी भी हालत में सुधार होना जरूरी है